जय झूलेलाल डोली नाश्ता मां करिश्मा करेगा उल्हासनगर पंजे नंबर मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो हुओ पंज पन दाल मूङश छह पकवान ॿ दाल सेंडविच ॾह ॼमूं मिर्च ई पकोड़ा सन्हा पकोड़ा छा तव्हां ॿुधाए था सघो मुंहिंजो इहा ऑडर घणी देरि में मूंखे मिलंदो छो त महिमान इंतिज़ार त करणु